میں نے ایک آن لائن فین خریدا یہ سیلنگ فین بہترین ہواداری فراہم کرتا ہے خاص طور پر گرمی کے موسم میں اس کی رفتار تیز ہوتی ہے اور یہ کمرے کو جلدی ٹھنڈا کر دیتا ہے اس کا ڈیزائن بہت خوبصورت اور جدید ہے جو کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے اسے کسی بھی کمرے میں لگا کر دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اس فین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت خاموشی سے چلتا ہے کسی قسم کی شور نہیں پیدا کرتا جس سے آرام دہ نیند یا کام کرنے کا ماحول فراہم ہوتا ہے یہ سیلنگ فین توانائی بچانے کے حوالے سے بھی بہترین ہے یہ بجلی کم خرچ کرتا ہے جس سے بجلی کے بل میں کمی آتی ہے اس کی تعمیر مضبوط اور پائیدار ہے جس سے اسے طویل عرصے تک بغیر کسی مسئلے کے استعمال کیا جا سکتا ہے اس فین کو انسٹال کرنا بہت آسان ہے اور اس کے ساتھ آنے والی ہدایات کو فالو کر کے کوئی بھی شخص اسے خود سے لگا سکتا ہے اور کل ملا کر میرے پیسے وصول ہو گئے